शुरू शुरूअ में योगा अनुलोम विलोम भस्त्रिका अने भ्रामरी अने वज्रासन अने सूर्य नमस्कार इहे ज़रूरी अभ्यासु करणु घुरिजनि अने सूर्य नमस्कार सभिनी खां बेस्ट में बेस्ट आहे अनुलोम विलोम पाण वेठा हुजो त उहा बि वेही करे थी वञे हा बाक़ी ॿिया आसन त धीरे धीरे थी वेंदा आहिनि बाक़ी आस इहो